छओ जनवरी उन्नैस सए तिरसठि आठ दिसंबर उन्नैस सए तिहत्तरि पाँच मार्च उन्नैस सए अन्ठानबे नओ जनवरी बीस सए उन्नैस आ एगारह फरवरी बीस सए तेइस